परिवारमे अगर कहल जाय तऽ स्त्री आओर पुरुषके होना तऽ बराबर योगदान चाही भूमिका चाही लेकिन होइ नहि छै ई बात अक्सरहा हम देखै छी जे परिवारक पुरुष बेसी मेहनती होइ छै ओहि घरक स्त्री आलसी होइ छै आ जाहि घरक स्त्री बहुत मेहनती होइत छै तऽ ओकर पुरुषे आलसी भए जाइत छै तऽ बराबर बराबर हुए तब नऽ विकास हेतय बराबर होइ कहाँ छै आओर ई काज जे छै परिवारमे स्त्री पुरुष कोना काज बाँटय छै तऽ काज बाँटना नहि कहिऔ काज करयके मनसा होइत छै पुरुषोके काज स्त्री कए सकैए आ स्त्रीओ के काज पुरुष कए सकैए लेकिन सवाल छै शिक्षाके सवाल छै ओ मनसाकेँ तऽ ओ मनसा उतपन्न होयके गप छै अगर ओ छै तऽ ठीक छै आ नहि छै तऽ परिवार परेशान छै एहि दुआरे कि न पुरुष स्त्रीके मनसाके समझि रहल छै आ नहि स्त्री पुरुषके मनसाके समझि रहल छै इएह यऽ बचलै प्रथाकेँ परिवार तऽ प्रथा तऽ छबय करै अगर अहाँ बाल्यपनमे देखबै तऽ बाल्यपनमे जे छै से जब किशोरावस्थासँ लयके आओर युवक प्रौढ़ावस्था तककेँ कोनो बालिका अपन विकास करैए तऽ इस्कूलो जाय पर पाबन्द होइ छै अगर लड़का छै तऽ बड्ड बढ़िआँ साइकिलसँ चलि जेतय गाड़ीसँ चलि जेतय लेकिन लड़की छै तऽ ओ नहि जा सकैए तऽ ओतए अन्तर देखय लऽ मिलै छै लड़की छै तऽ ओ मैट्रिकके बाद इण्टर कए लेलकै कमसँ कम ओकरा इण्टर जरुरी छै लेकिन बेटाकेँ बहुत पढ़ेनाइ जरुरी छै एहि दुआरे कि बेटा तऽ पुरुषकेँ कारक छियै ओ बेटा जे छै से मुखाग्नि देतय आओर परिवारकेँ जे सम्पत्ति छै ओ भी ओकरे नाम हेतय तऽ प्रथा तऽ छै स्त्री आओर पुरुषके बीच ई खाइकऽ बहुत दिनसँ व्याप्त यऽ जेकरा भरयके आवश्यकता छै आओर ओ शिक्षेसँ भरल जा सकयए